ओके पयली म्हुळ्यार म्हजो फस्ट एस्पेक्ट आनी फेवरेट एक्सपॅक्ट फ्रोम द नेचर आनी फार्मींग म्हणल्यार की हांव ल्हानपणा साकून आजू बाजू म्हाज्या आवती भोवटणीं शेतां पळोवन व्हडलें जाल्लें आसा आनी बिकोज हें आमचें गोंयान शेतां म्हणटा तीं एक मेन सोर्स जाल जाल्लो आसा आनी आनी गोंयचे लायक मेन ऑक्युपेशन म्हणटा तें फार्मींग आशिल्लें आनी तितूंतल्यान आमचो एक वेगळो आनी एक युनीक बोंड जाल्लो आसा की सांजे पासयेक शेतांच्या धडींचेर वचोन बसप किंवां सकाळीं मॉर्निंग वॉक्स शेतांत शेतां कडेन पासय मारप आनी अशे तरेन शेतां पळोवन व्हडलीं जाल्लीं आसा आनी जेन्ना हीं शेतांचे हे लायक ग्रीन जेन्ना नेचर पयता तेन्ना एक पॉजिटीव एनर्जी आनी एक पॉजिटीव वायब मेयटा आनी आनी मेन म्हणल्यार आमचे गोंयचें पीक आसा किंवां आमचे उकडें तांदूळ ते आमच्या गोंयान स्वता आमच्या शेतांनी पिकता आनी एक गोंयकारांचो आनी शेतांचो एक पर्सनल कनेक्शन जावन आसा किंवां आतां म्हाजें एक्सपिरियन्स आतां म्हाका सपोजींग सांचे वेळार बेजार येता किंवां खंय बरें ट्युरिस्ट प्लेस सपोजींग लागीं ना केन्ना इत वोंय एक आमची फिल्ड्स जी आसा जी शेतां आमची आसा की एक पर्सनल स्पोट म्हणल्यार जाता की आमचें फक्त केन्ना वाज येयलो जाल्यार शेतांच्या दड हेजेर एजीर वचून बसपाचें आनी टायम स्पेंड करपाचो आनी हीं शेतां जी बरें पीक उगोवपाक की आमचें हें ऑर्गेनीक मेन्यूअर आसा तेत पुरो की आमची फ्रुट्सांची पिलां किंवां भाजयेंची साली हितुनूच आमची शेतां बरे तरेन पिकून येता